स्थानिय लोकगीत सिंधी स्थानिय लोकगीत जे बारे में ॿुधायूं त त जाम सारा लोकगीत आहिनि भाई जीअं आयोलाल झूलेलाल रखि संदुलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा पोइ हो जमालो अहिड़ा त जाम सारा लोकगीत आहिनि जेके अन जाम सारा असांखे सिंधी वर्ड्स बि सिखाईंदा आहिनि इनजा मतिलब बि ॿुधाईंदा आहिनि घणे ई भावनाउनि जा बि मतिलब ॿुधाईंदा आहिनि अन घणे ई गाना आहे न घणे ई प्रसंगनि में बि वॼंदा आहिनि भई शादी मुरादियूं थियूं भई कंहिंजी कोई बहिराणो थियो केॾीमहिल छा थियो कोई ख़ुशीअ जो महोलु थियो सुखमणी साहिब जा पाठ थिया तंहिं में बि सिंधी गाना वॼंदा आहिनि सभनी में मतिलब ई सिंधी ई सिंधी लोकगीत त एॾा वॼंदा आहिनि अन माण्हुनि जे मूं हंनि मां ॿुधी करे एॾा मिठड़ा लॻंदा आहिनि न की इनमां जाम प्रेरणा मिलंदी आहे भाई पहिर्ं जे ज़माने में त सिंधी गाना जाम ॿुधिया वेंदा हुया पर अॼ जे जमानें में ॿार एतिरो कोन्ह बुधंदा आहिनि पर अमुक गाना अहिड़ा आहिनि की जंहिंखे ॿुधी करे भार बि आहिनि उ जाम ख़ुश थींदा आहिनि उननि गाननि में हिकदमि रस पुराइजी वेंदो आहे उननि जो उहो बि उन गानो ॿुधी करे ॻाइण सिखंदा आहिनि उननि खे ॿोलण सिखंदा आहिनि इननि बहाने ॿार सिंधी ॻाल्हाइण बि सिखंदा आहिनि अन रस विझंदा आहिनि इननि गाननि में ऐं सिंधी घाना असांखे जाम प्रेरित बि कंदा आहिनि